ते सारें कोला बड्डा एफर्ट मिगी थोह्ड़ा गै लग्गा दा ऐ मेरा ओह् लैने गी आ दे केह् नांऽ तुसें गै सनाया नी कि साढ़ी डोगरी लेंग्वेज गी प्रमोट करग जेह्दी रिकार्डिंग ऐ ते एह् ते मिगी अज्ज धोड़ी कोई लैने गी नेईं आई ते डोगरी च गै गल्ल करनी जां हिंदी जां अंग्रेजी च बड़ा गै इ'यां फैशन ऐ बाऽ चलो एह् मिगी बड़ा शैल लग्गी ऐ जेह्ड़ी थोह्ड़ी कोशिश कीती अपने कशा भला करै थुआढ़ा ते होर जेह्के एफर्ट जेह्के प्रमोट कीते दा डोगरी लेंग्वेज गी जि'यां कि अजकल केह् आखदे लोग गाने सुनै दे डोगरी गाने लोक बड़े बना दे फेसबुक पर में दिक्खे डोगरी सिंगर फेमस होआ दे जेह्के लोक केह् आखदे पसंद करदे प्रमोट बी करै दे मतलब कि उसी इ'यां ते एह् जेह्के छड़ा नांऽ दा गै इ'यां अपने कशा बड़ी कोशिश करै दे अपने कशा जिन्नी होई सकै पसंद करै दे डोगरी गाने दिक्खो आं लोकें कन्नै केह् आखदे गल्ल बनदी ते लोग अगर कोशिश करगे ते कि साढ़ी जेह्की लैंग्वेज ऐ जेह्की जींदा र'वै अग्गें आह्ली पीढ़ियें आस्तै ओह् लोकें दे एफर्ट आस्तै गै निर्भर करदा ओह् मतलब कोश्ट करङन तां होगा नेईं करङन तां नेईं होना ते मिगी लगदा करना चाहिदी एह् कोशिश ते होर गाने गांदे जां भी इ'यां फंक्शन होंदे डोगरी बिच डोगरी लैंग्वेज पर फंक्शन होंदे जि'यां कुड्ड एह्बी बड़ा बड्डा रोल प्ले करदे केह् आखदे डोगरी लैंग्वेज गी ओह् करने आस्तै ते मिगी लगदा कि लोग बी इनवाल्व होआ दे गै न दिन ब दिन ते कन्नै जिनें जिनें गी थोह्ड़ी मत्त लग्गा दी ते ओह् अपने बच्चें गी केह् आखदे कि चलो बाह्र निं पर घर गल्ल करनी कोई शैल ते मिगी बी लगदा स्कूलें च एह् कम्पलसरी सब्जैक्ट होना चाहिदा एह् मतलब कि अपना डोगरी सब्जैक्ट कम्पलसरी होना गै चाहिदा होर नेईं स्हेई बा अठमीं धोड़ी होना गै चाहिदा क्योंकि बच्चें गी बोलना पता होऐ अपनी भाशें दे बारे च उ'नें गी पता होऐ तां जानकारी होऐ तां डोगरी भाशा केह् ऐ ते डोगरी भाशा दा केह् म्हत्व ऐ ते डोगरी भाशा उनें गी बी आई जानी ते इ'यां गै प्रजर्व होनी ओह् दिक्खो आं पंजाब च पंजाबी गै पढ़ांदे तां कशमीर च जाओ कशमीरी गै पढ़ांदे ते उर्दू सखांदे मतलब उत्थै ते मतलब कि लद्दाख च जाओ तां लद्दाखी बोलदे ओह् लोग होर कुसै भाशा च गल्ल करदे गै नेईं पर इक साढ़ी डोगरी ओह् इ'यां किश हिंदी बोलदे डोगरी पर किश हिंदी बोलदे न